हालो हय हय हय हय हय हांवें दिल्लें आमकां मातशें घरान रांदपाक लागोन जाय आल्हेले घरान आमी पांच जाण आमी मेंबर्स आहात म्हाजे आवय बापूय आहा घरकान आहा म्हजी म्हाजी एक भुरगे आनी हांव वच सो किदें आहा हय पांच जाणांक हय सो किदें आहा आमचे हांव हांव मातसो कामां वयतलो घरकान्नूय कामां वयता सो घरान म्हाजी आवय बापूय उरता आसता मागीर फाटल्यान सो तेंकां दोनपाच्या टायमार जेवण सकाळचें तेंकां ब्रेकफास्ट मागीर सांजचे परत तेंकां च्या मात्शें मागीर घरदारय मातशें हेल्प केल्या पुरो रांदपा टायमार सो तसो आमकां तो घरांतले कामाक लागून पर्सनल शेफ जाय आल्हो न्हू सो आनी हय आमचे तें आवय बापूय म्हाजे मातशे दोनीय जाणटी आहा मात्शी आनी तेका दोगांयकूय डायबिटीज आहा सो आमकां मातशें तें पौश्टीक आहार जाय आल्हलेलें सो तांकां बीपीचोय मातसो प्रोब्लेम आहा सो कशें आहा तेंकां सकाळी फुडें विदावट शुगर मागीर किदें शीत मातशें कमी आसलेलें या भाकऱ्यो बी अशें करपाक सो आमकां तशें पर्सनलायज सारकें जेवण करपा लागून शॅफ जाय आहलेले सो तुमी तशें करतात बकऱ्यो स्पेशल अशें डे हय डेली अशें डेली जशें करपाचें मागीर कितें आमी केन्ना आयतार आमी आसली सगळें घरान कितें वांगडा तें दिसा मागीर केन्ना करपाची शाकुदी बिकुदी चिकनाचे आयटम गांवठी गांवठी पद्दतीन आमकां चड अशें भायल्या अशें पद्दतीन नाका सामकें गांवठी पद्दतीन जाय सो एकदम होम मेड कसो टेस्ट जावंक जाय न्हू तेका हय सो ताका लागोन तुमकां तें घरांतलोत टेस्ट आहलेलो अशें गांवठीच जेवण जाय चडशें सो तें चिकन शाकोती अशें आमकां चिकन चिली गोवन स्टायलीन तें बी सोदानाका आमकां आयतारा एक आमकां मेळ्ळ्या पुरो कांय तर तशें मागीर तुका एक गायड करतली म्हाजी घरकान्न ती गायड करतली किदें किदें जाय तें ओके ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट आमकां आठांक जाल्यार पुरो न्हू आतां आमी घरांतल्यान भायर हय हय आमकां थोडे मातशे बेगीन जाय पडटले आवय बापाय म्हाजे मातशे लेट जाल्यार कोता येता तांकां आठांक म्हळ्यार पुरो सो आमी मातशें सातांक भायर सरता घरान घरांतल्यान सगळीं जाण मातशें चेडूय जे स्कुलाक वयता सो तें बेगीन भायर सरता घरकानूय बेगीन भायर सरता सो आमकां मातसो तो हेल्प केलो टिफिनांग किदेंय टिफीन करपा लागून हेल्प केलो मागीर तूं सुशेगाद आई ओपन केलें म्हजें किदें पौश्टीक आहार कितें पौश्टीक सारको किदें आहा तें को ना तशें डिफ ना सेम केले जाल्यार पय कांय इशू ना पूण ती आमकां सकाळचे मात्शे गडबडीन आसतले म्हूण हांयेन तुका सगळे सॅपरेट करचे म्हटले सो तशें कांय ना तशें कांय ना तुमी वांगडा केल्यार आमकां कांयच प्रोब्लेम ना आं सो तुमचो पेमेंट कितलो आसतलो तुमी आमकां एक अंदाज सांगा न्हू तुमी तुमचे कितले रिक्वायरमेंट आहा तें तुमचे एक्सपेक्टेशन फिफ्टीन थाउजंड ओके फिफ्टीन थावजंड मातशें चड फिफ्टीन थाउजंड मातशें चड जावना आमी तुका रावपाचो बी सगळ्यांकचो बंदोबसंत करता आमच्या वांगडा जेवण दिवया सो फिफ्टीन थाउजंड मातशें पय बारा हजारान जी आमी करून सोदता सोदताले जाता न्हू ओके बरें आसा मागीर तुमी केन्ना जॉयन जातलें ड्युटी बरें बरें आं फाल्यां या तुमकां एड्रेस खबर आतां जुवारी नगर ओके बरें म तुयें घर मेळना जाल्यार कॉल करा आमी येता तुमकां खंय पिकअप करपाक रावता तुमकां फाल्यां चल ओके बरें बरें